बुंदो गुड इभेनिं बुंदो औ रायलायनो हागोन अ फाब्लिस खालामनायनि सोमोन्दै ना

अ बेनि सोमोन्दै बेखौ जेनोबा फाब्लिस खालामनोबा नों आरथिकोल लिरनांगोन आरो ना आरटिकेल लिरनानै जेनोबा बेखौ जेनोबा एलफाबेटिकेलि साजायदो जेनोबा ए एनिफ्राय बि जेनोबा बिदि साजायदो आरो ना औ बिखौ खालामखाबाय

बेखौ माने नोङो बेखौथ' साजायनांगोन ना अ साजायनानै नो जेनोबा मोनसे माबायाव फैनानै खालामबानो जागोन आरो ना बेखौ बेबादि आरो ना बुजिबाय ना मा बुंदों अ' बुजिबाय

बेदिखौ नों नोङो लिरबाय नालाय नों इडिटर जाबाय ब्रा

क'क्राझार दिस्ट्रिक औ बाय'दायबारसिथिनि सोमोन्दै

औ बेखौथ' सार बेखौथ' नों बाय'दायबारसिथिनि लाबायथ' नोङो सरखारि अफिसियेलि गनायथि लानांगोन मानो होनोब्ला बाय'दायबारसिथिआ सरकारजों सोमोन्दो गोनां नालाय नों इनभायरनमेन्टनि सायावसो लाबायना औ औ औ बे दाथा खालानायखौबो नों जेनोबा गभरमेन्टनिफ्राय माखासे दाहो नांगोन आरो ना होमबा बेनि गनायथि होबा नोङो फाब्लिस खालामनो हागोन

एन जि अ' फोरखौथ' एन जि अ' फोरनि एलाव नांलाय लाया बिसोरथ' औ एन जि अ' फोरनि एन जि अ' फोरा जाहैबाय नन गभारमेन्ट बेयो मोनसे खामानि मावग्रा जेनोबा औ औ औ हेंथा होयो जेनोबा लानोबा लानोबो हायो

लाजायो लानाया गिदिर खोथा नङा मानो होनबा बियो मोनसे फ्रुपसो ना बेनिखायनो लानांगौ औ दे थेंकइउ थेंकइउ दे जाबायना